وعلیکم السّلام الحمد للہ میرے کو نا ایک نان الیکٹرک واٹر پیوریفائر ہونا ہے ٹونٹی فائیو لیٹرس کا گھر کے لئے آپ کے پاس کون سے کون سے برانڈ کے ہیں جی اچھا جی اچھا میں پہلی بار آئی ہوں میرے کو آئیڈیا نہیں ہے اتنا آپ بتائیے ذرا کون سے برانڈ کا بہتر ہوگا جی اچھا اِس پہ تو انسٹالیشن بھی ہے جی اچھا ٹھیک ہے میرے کو اکوافریش دیے دیجئے اِس کا رینج کیا ہے جی ٹھیک ہے یہ اکوافریش پیک کر دیجئے آپ ٹھیک ہے میں ڈیٹیل فل کر دیتی ہوں شام تک جی ٹھیک ہے شُکریہ